हमरा सबके सीतामढ़ी क्षेत्रमे जे छै अछि से मिट्टीके घर सब दीवार सब बनाके लोक आओर बड़ नीक जिन्दगी व्यतीत करैए जाहिमे की मिट्टीके घर सब जे होइए से गन्दा होइके कारण चूल्हा सब जलाबऽके चलते कारी भऽ जाइ छै जकरा मतलब दाग भऽ जाइए ओइ दागके मिटाबैके लेल दीवारपर छछारऽके लेल गोबर होइए गायके पशु सबके जे गोबर होइए खास कर गाय आओर महींस जे होइए ओकर जे कहल जाइए ओ ओइसँ मतलब देबालके जे लीपके आओर पोतिके आओर झाड़िके आओर सफा कऽके दागके मिटाबैके जे होइए आओर साथमे जे फर्श होइए आँगन भऽ गेल दूरा भऽ गेल ओइ आँगन दूरापर घरके जे महिला सब होइए उ गोबरके गायके प्रयोग कऽ के आँगनके सफा करैए झाड़ैए पूरा आँगनके आब एकदम साफ कऽके आँगनके चिक्कन करैए